संक्रान्ति दिनाव जोङो गोखा गोखै जों जायो गोखा गोखैखौ दाना नुला माबा सिगाङावथ' नागेरनानैसो जायोमोन खाथियावबो मोनला दाना हाग्रा बंग्रा नागेरनानैसो फानफैयो हाथायाव बायनानै जानांगौ जाबाय अमा बेदरजों जायो खायसे जोंहा अमा बेदरजों जायो खायसे अमा जायैफ्रा दाउजों जायो जेरै जोंहा बिदिनो बैसागुआव जों बिदिनो जौ लोंला लोंलि दानि मानसिफ्रा बावखुंग्रि थावखुंग्रि बबावबा बबावबा थाङो गारि मथर रिजार्भ लानानै गैया जोंबो थांनो नङो थांनाय जाया थांनो हाया जोंहा बिदिनो जोंहा आमथिसुवा फैयो आमथिसुवायाव बिदिनो हाग्रा एउवो जों लामा लामा हाग्रा एउना बिदिनो गामियावनो ओरैनो बेदर जौ लोङो बेदर जायो जौ बेदर जाबाय फुजा देवोल बिदिनो देवोलफ्राव मानसिफ्रा बिदिनो फालो फालो थाङो देवोल जाहैयो जों बोराय मानसिया थांनाय जाला खायसे थाङो बोरायबाबो जोंथ' थांनायानो जाला थांनो हाला दमासि दमासिफ्राव जोङो बिदिनो जौ बिदै मागिनानै लोङो ज' ज'नो गोदोनि दिना दाना बारा लोंला गोरानसो लोङो दानि मानसिफ्रा जोंहाथ' गोदो जौ बिदैसो लोङोमोन मुला खाजिफोरजों आरो लारु फिथा जायो आरो न' न' हाबनानै लारु फिथा होग्रोयो बेनि उनाव जौ जौ जासिनोसै जौ लोंबोनोसै जों दै सारनाय बिदिनो आरो गथ'फोरनि दै सारनाय थायो गथ'फोरनि दै सारनायाव बिदिनो बोराय बोराय मानसिखौ लेंहरो थाङो जोङो दै सारनाय जाहैयो लेंना लांफैबा जामाय दरसन जामाय दरसनफ्राव बिदिनो गोदोनि दिनावथ' जामाय दरसन गैयामोन दाना जामायदरसन थामायदरसम फालिग्रा जाबाय लेंहरलायाबा दाना बिहाव बिखुनजोफ्रा फैग्रोआ नालाय लेंहरबासो फैयो बेखौनो जामाय दरसन होनना बुङो सारादु दङ जोंहा बिदिनो मानसि थैबा सारादु सारादु खालायो सोरबा दस दिनजों खालामो सोरबा आटदिनजों खालायो आरो बिदिनो